आङो जोबोद ना हमनो मोजां मोनो नाथाय आङो आंनि फिसा फिसौ उन जोलैखौ सासेखौबो आं बायदि ना हमग्रा दाजाथों होननानै आं सानो मानि थाखाय होनोब्ला आङो जामबि मानसै अ आबो रोङा बे अ आबो रोङैनि थाखाय आं ना गुरनानै माइ गायनानै जाबाय जेला आं बुरिबाय इनिफ्राय आंनि फिसाफोरखौ आं गासिखौबो फिसा फिसौ उन जोलैखौ गोरों गोरा गासिखौबो सोरबा साख्रि सोरबा बिदिनो मोजां मोजां खामानियाव थानानै बिसोरखौ बाहागो लाजानो लुगैयो नाथाय आं हाथवाखै आंहा न'खराबो अभाब फारसेखैय आंबो जामबि इनिफ्राय आंनि बायदि आं रावबोनि फिसा फिसौ उन जोलैखौ सासेखौबो जाजानो लुबैयाखै सोरबा मोजां जानानै मोजां माबा जागौब्ला बिदि सानबाय थायो नाथाय आं जा जाहोनो हायाखै माब्लादि जागोन आं गथ'फोरखो फोरोङा नङा गोबाङैनो फोरोंदोंमोन आंनि फिसाया साथामबो बि ए पास नाथाय आं अ आबो रोङा दा गथ'फ्रा सासेबो साख्रि मोननाय जायाखै बिनि थाखाय जों बिमा बिफा जाम्बा जाम्बिया जोबोद अखान्थि नांनानै दङ साख्रिखौबो नागेरोसो नागेरो जों फैसा थाखानि होनो हायैयाव जों साख्रिखौनो मोननो हायाखै सासे गथ'आ मोनदोंमोन नाथाय बे गथ'आ आंनि फिसाया सबथासेयावनो फास लाख बिजानायनि थाखाय जों साख्रिखौनो मोननो हायाखै दा बे गथ'आ ओरैनो दखान फिसा होनानैसो जानानै दङ आरो सासेयाबो बिदिनो गोदाव सोराव साख्रि नागेरनानै आंनि फिसालायाबो सासेल' बिनि थाखाय साख्रि मोनैनि गथ'आ दा मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव बेफारबो जाया माबो जाया जोंबायदि जाम्बा जाम्बि खामानियावसो आंजोंसो नांथाब फानानै थायो बिफाजोंसो नांथाब फानानै थायो बेहा गथ' सासेबो जोनोम जाबाय हिनजावबो मोनबाय दा बिनि थाखाय बिदिनो आलाय सिलाय दंथ'यो दा मा खालामनो जों बिनि उफायखोनो जेबो होनो हायाखै गथ'नि थाखाय